हैलो हा तव्हां केरु था ॻाल्हायो अच्छा मां सुञातो कोन्ह तव्हांखे तव्हां पहिरियों आहियो अच्छा हा ॿुधायो अच्छा तव्हां हिकु कमु कयो तव्हां पंहिंजो शैंम्पू मटिजो मां तव्हांखे लिखी थी ॾिया ऐं मूंखे लॻे थो तव्हांखे खून जी बि टैस्ट कराइणी पवंदी ऐं हिकु मां तव्हांखे स्प्रे बि लिखी ॾींदसि हुनखे हणिजो मथे में त तव्हांखे खारस घटि थींदी तव्हांखे कीअं बि खुजली थिए ॾाढी मिठी मिठी या

हा मां हथ पेरनि में तव्हांखे हा न हिकु ट्यूब लिखी ॾींदसि ऐं दवाऊं ॾींदसि तव्हांखे घणे टाइम खां थी थिए हीअ खुजली अच्छा ठीकु आहे ऐं अ पहिरीं टैस्ट करायूं पोइ ॾिसूं था छा थो अचे रिपोर्ट में पहिरीं खून जी टैस्ट थींदी हुनमें ॾिसो ॿियो किथे दाणा आहिनि ॿियो किथे दाणा आहिनि हथ पेरनि में ई दाणा अथव न तव्हांजे ऐं मथे में खारस ठीकु आहे मां तव्हांखे ट्यूब लिखी ॾिया थी ऐं शैम्पू ऐं स्प्रे बि ऐं दवाऊं तव्हां वठिजो पहिरीं हुन खां पोइ पंज ॾींहनि खां पोइ मूंखे वरी ॾेखारिजो त मां ॾिसा तव्हांखे को छा दिक़तु आहे ऐं जीअं तव्हांजी रिपोर्ट अचे मूंखे मोकिलिजो फ़ोन ते या मूंखे ॾेखारे वञिजो हा त तव्हां हीअ दवाऊं वठंदा ऐं शैम्पू यूस कंदा त तव्हांखे पंद्रहें ॾींहनि में ॾहनि ॾींहनि में फ़रकु पइजी वेंदो न न न तकलीफ़ त काई कोन्ह हीअंर त पर पोइ बि मां ॿुधाए सघंदसि जॾहिं न रिपोर्ट मुंहिंजे हथ में ईंदी हा हा बिल्कुलु तव्हां टैंशन न वठो मां तव्हांखे व्हाट्सअप कया थी दवाऊं ऐं जेका मां तव्हांखे शयूं चयूं हीअ स्प्रे शैम्पू तव्हां अॼु ई वठी अचिजो ऐं इनखे यूस कजो पोइ तव्हांखे ॿिनि टिनि ॾींहनि में ई फ़रकु पइजी वेंदो तव्हां बसि ही कर तव्हां खटो न खटाई खे न खाइजो बाक़ी त काई दिक़तु कोन्ह आ्हे पहिरीं वठी ॾिसो ॿ टे ॾींहं पोइ मां तव्हांखे ॿियो ॿुधाईंदसि तव्हां बसि खटाई खे अवॉइड कजो ऐं दवाऊं टाइम ते वठिजो प्लीज त तव्हां ही हिकु कम कयो ॿ टे ॾींहं मिठो ऐं खटाई माना सादो खाइणो खा अ सादी रोटी खाइणी अथव तव्हांखे ॿ टे ॾींहं पोइ तव्हांखे पोइ बि न फ़रकु पए पोइ पाण ॾिसू था अॻियां इलाज कयूं था ठीकु आहे न न न बिल्कुलु बि न रुगो घर जो खादो सादो सो मां तव्हांखे सॼो लिखी करे व्हाट्सअप कया थी ॾींहुं में टे दफ़ो वठिणी अथव सुबुह जो नाश्तो खाई पोइ मंझंदि जी रोटी खाई ऐं पोइ राति जो सुम्हंदे वक़्तु मां जेको लिखी ॾींदसि तव्हांखे शैंम्पू उहेई करिणो अथव सोच त तव्हांखे हिन मां फ़ाइदो पवंदो तव्हां बसि खाधे में तव्हांखे सिंपल रोटी खाइणी अथव ऐं दवाऊं वठिणी अथव तव्हां हिकदमि ठीकु थी वेंदा मां सॼो तव्हांखे लिखी करे व्हाट्सअप थी कया ठीकु आहे ओके बाए